मैंने उपहार के रूप में गद्य कविता तो नहीं लिखी है लेकिन मैंने किसी बच्चे के लिए एक छोटी सी कविता लिखी थी जो बहुत समय पहले उन्होंने उस न्यू बोर्न बेबी की डायरी में पहले डायरिया चलती थी तो उस डायरी में उन्होने जिनकी जिनकी बेटी के लिए मैंने लिखी थी मन है छोटा सा छोटा सा छोटू इसके आधार पर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी और वो उनको बहुत पसंद आई थी और उन्होने उस चीज़ को आज भी नोट करके रखा हुआ हे उस छोटे बच्चे की न्यू बोर्न बेबी की डायरी में लेकिन मुझे गद्य कविता पढ़ना मुझे पसंद है जैसे छोटे छोटे टाइटल मैंने जरूर किसी को दिए हें किसी ने मुझे भी दिए हैं लेकिन वो गद्य ये कविता नहीं हो करके टाइटल कह सकती हूँ उनको लेकिन हाँ मुझे पढ़ना गद्य पढ़ना मुझे कविता पढ़ना मुझे बहुत पसंद है ओर मुझे सुनना भी बहुत पसंद है मैं किसी को दे तो नहीं सकती लेकिन हाँ किसी ने किसी के लिए लिखा है कोई कविता या कोई लेख ऐसा रहता हे जो मुझे पढ़ना बहुत पसंद है और छोटी छोटी चीज़ों में तो मैंने दिए हैं किसी को टाइटल के रूप में लेकिन बहुत बड़ा बहुत बड़ी कविता और गद्य लिखना तो मैंने मेरे बस का नही था जोकि मैंने बहुत कम करा होगा इस तरह का काम अपनी लाइफ़ में लेकिन हाँ छोटे छोटे टाइटल मैंने जरूर दिए हैं जैसे कि उसको कविता भी कह सकते हो या आप टाइटल भी कह सकते हो और अब तो इस जमाने में तो कौन किसके लिए बहुत कम लिखते हैं लेकिन हाँ बहुत पुराने समय की यदि कहीं मिल जाते मुझे कोई गद्य या कविता या कुछ लोग जो बड़े लोग होते हैं जो लिखे हुए जिनकी बुक या पुस्तक मुझे मिलती है तो मैं उन्हें पढ़ना पसंद करती हूँ और पहले मैं कुछ चीज़ें नोट करके भी रखती थी लेकिन वर्तमान समय में नोट तो नहीं कर पाती हूँ लेकिन हाँ मुझे गद्य और कविता बहुत पसंद है